पैहले जमाने च बच्चे घर होंदे हे बच्चें गी कोई इन्नी सेफ फैसिलिटी नेई ही कोई बी कोई डाक्टरा नेई लेइये जंदा हा कोई कियां कोई बमार होआ दा कुसे गी पोलियो होआ दा कुसे गी किश होआ दा बच्चे मरी जंदे हे अज्ज कल्ल बच्चे हास्पिटलै हुंदे हास्पिटल पूरी गौरमैंट दी फैसिलिटी होंदी कोई कुसे बच्चे गी इंजेक्शन लोआ दे पोलियो दे कुसे गी किसे दे इंजेक्शन लग्गा दे सारे इंजेक्शन लोआइये भेजदे ओह् घरे गी अज्ज कल्ल बड़ियां स्हूलतां नै किन्नियां गौरमैंट ने कड्डी दियां स्कीमां कड्डी दियां न बच्चें आस्तै कोई दवाई फ्री थ्होआ दी कोई मोदी आह्ली दकान खुल्ली दी ऐ हास्पिटलें कोई अद्धे अद्धे पैसें कन्न्ने दिंदे दवाई सारे बच्चें दियां अद्दे पैसें कन्ने देई उड़दे बच्चें गी फ्री चेकअप करदे फ्री टेस्ट करदे सारे अज्ज कल्ल बच्चे दे जेड़ा मर्जी चली जा अस्पताल सारें गी फ्री टेस्ट करदे नै ओह् जियां अस्स जन्ने हुन्ने अस्पताल नी